में जम्मू दी गल्ल करनी आं ते साढ़े जम्मू बिच जादैतर लोग जेह्ड़े न ओह् भांगड़ा डांस जेह्ड़ा ऐ ओह् सिक्खना चाहंदे क्योंकि साढ़े बिच जि'न्ने बी शैल ब्याह् बगैरा जेह्ड़े होंदे न ते ओह्दे बिच ढोलियें ई सददे ते ढोल बजांदे ओह्दे पर भांगड़ा डांस जेह्ड़ा ऐ ओह् पांदे ते लोग जेह्ड़े न उ'नें गी बड़ा पसन्द ऐ भांगड़ा डांस करना होर मेरे अकॉर्डिंग लोग जेह्ड़े लोग जेह्ड़े न ओह् भांगड़ा डांस जेह्ड़ा ओह् सिक्खना जादा प्रेफर करदे